अॼु मां तव्हांखे बासणनि जे बारे में ॿुधायो रहियो अहियां की घर जे अंदर जेके रंधिणे में बासण हूंदा आहिनि त इन्सान खे सभु खां वधीक कुकर जी जरूरत पवंदी आहे कुकर बॉयल करण लाइ कम ईंदो आहे उहो कहिड़ी बि शइ हुजे आलू बॉयल करणा हुजनि या ॿियो कुछ बॉयल करणो हूंदो आहे कुकर हुन लाइ यूस कयो वेंदो आहे लोहांडो इहो अलॻि नालो आहे अॼुकल्ह माण्हू लोहांडे खे लोहांडो न चवंदा आहिनि कढ़ाई चवंदा आहिनि लोहांडे में असुल अॻिए तरा वारी भाॼी लोहांडे में ठहींदी हुई हाणे फ्राए पैन अची विया आहिनि हुनमें बि माण्हू तरींदा आहिनि नॉन स्टिक तवा अची विया आहिनि डोसा वग़ैरह हुनते ठाहींदा आहिनि बासणनि में सम्झो कुकर आहे तओ आहे कढ़ाई आहे सिपरी आहे अॻिए असुल सिपरीअ में जेको माण्हू रोटी ठाहींदा हुया हुनजो मज़ो कुझु अलॻि हूंदो हुयो ऐं खुरपी जेका आहे उआ असांखे काई शइ अलटण पलटण लाइ कम ईंदी आहे केवी जेका आहे भाॼियूं कढण में रस वारी भाॼी या कुछ बि कढण लाइ कम ईंदी आहे गेचण जेको आहे उओ छानण लाइ कम ईंदो आहे तंहिंखां पोइ तओ फुल्का वग़ैरह पचायो पापड़ पचायो हुन लाइ तओ यूज़ थींदो आहे अहिड़े नमूने जाम प्रकार जा बासण आहिनि अॼुकल्ह नवां नवां बासण जाम अची विया आहिनि हीअ सभु बासण जा नाला आहिनि